उम हेल' आंसो सबायझार हलथुगावनि दहाय होननाया साहा पेकेट लायनो होननाया औ उम हलथुआव उम हलथुगावआव होयो उम उम केजि केजि मोनसे हरदो बारा बुरजा नाङा दखाना फिसासोनालाय उम दखाना फिसासो आंना बारा माबा जाया कास्ट'मार जाया फिसासो बे उनाव लासै लासै लांगोन बेखौ माबागोरसै लांगोरसै दे उनाव लांगोन बेखौ लांगोरसै सेरबा गाहाम दे दे जागोन दे होमबा हरदोल' नोङो बेनोथ' उम

है आं माजाखौसो बिदोंना ओं माजा गैया होनबा साहाफाथा आरो माबा मोनसे दङ ना रयेल दङना बेसो गोथाव रयेलाथ' गोथाव नंखाया उम उम बेबो मोजां ना उम सबबिस थारिखआव होनखाबाय ओं दिनै एकोस थारिख ना बाइस तैस सबबिस सानथामनि उनाव साननैनि उनाव उम उम दे उनाव लायब्रबगोन बेखौ लाथ'गोरसै उम उनाव लायबावगोन बेखौ लाथ'गोरसै ओं औ उनाव लाबोबाय थानोसै दे एसे खम रेटजों हरदो आरो

बेथ' आं लांबाय थागोन ना ओंखायनो खम रेटयै हरदो होनदां उम उम दे होमबा औ दे